औ हेल' ओ आसामनि आसामनि सोरगिदिं थानाय औ बेथ' हादर मानि हादरनि नामफोरा बेयावहायथ' आसामाथ' बिदिनो स्टेटनि स्टेट बाउन्डारिबो दङ आरो इन्टानेशनेल बाउन्डारिजोंबो नांजाबनानै दङ आरो जेरैहाय आसामनि उम आसामा इन्टारस्टेट बर्डारफोरा जाहैबाय सोनाबहा अवेस्ट बेंगलजों नांजाबनानै दङ आरो साहा साहा थिंजाय इन्टारनेशनेल बर्डाराव दङ भुटानजों जाहैबाय आरो आरो खोलाहा खोलाहा साइडजों माने धुब्रि माबा माहोनो बांग्लादेश जाहैबाय आरो दै दैनि गेजेरेजों खुला जाहैबाय आरो आमफ्राय ओरै सोनाबहाथिं माबा माहोनो सरि सोनाबजों नङा साहाजों ओरै खवसेजों अरुनाचल दङ बे बिदि आरोखि सिमाया ओरै नागालेण्ड सानजाहा सानजाहा औ अरुनाचल सानजाहा अरुनाचल आरो साहाथिं भुटान आरो माबाथिं खोलाहा दुब्रि आरो बिदिनो मनिपुर नागालेण्ड बिदि दङ आरो औ औ औ औ आदसा मा माजों सोरगिदिं बेंखन जानानै दङ आरोथखि बे माबा ओरै सोनाबहा अवेस्ट बेंगल साहा भुटान ओरै खोलाहा बांग्लादेश इन्टारनेशनेल बर्डार जाहैबाय बियो

दे